میں انسانی اصلاح و فلاح کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں زمزم انسٹیٹیوٹ کے نام سے زمزم اکیڈمی کے نام سے میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ ہم اس ادارے کو دو رخی بنائیں گے پہلا رخ ہمارا اپنی مسلم کمیونٹی کو اور پوری انسانی دنیا کو ترقی اور ترقی اور تعمیر کے لیے ہم دو نہج پہ کام کریں گے ایک تو تعلیم اور دوسری تجارت تو زمزم انسٹیٹیوٹ ہم کھولیں گے اور زمزم تجارتی سنٹر قائم کریں گے تو یہ ہمارا پلان ہے ہم اس کے طرف اس لیے مائل ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو بھوکھا پیاسا دیکھتے ہیں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ میں کیسے اپنا وقت نکال کر کے اس کو کیسے میں پڑھا دوں یا میں کسی کو بھیکھ مانگتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے سخت پریشانی ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے جیب کے پیسے نکال کر کے اپنے اس بھائی کی مدد کر دوں تو ان دو بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے پلان بنایا ہے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اس سلسلے میں کامیابی بخشے اور زمزم کے تجارتی ادارے بھی ہوں اور اس کے تعلیمی ادارے بھی ہوں بہت شکریہ